जी कहिए आपकी क्या मदद कर सकते हैं नमस्ते आइए आइए बैठिए रेंजर वाली रेड कलर की तो बताइए आप किस कम्पनी का पसंद करेंगे जैसे हीरो है एटलस साइकल है एक्स्ट्रा है और इसके कलर हीरो कम्पनी की चाहिए हाँ तो यहाँ के जैसे आप ये भी बताइए आपका बच्चा कितना बड़ा है आपको किस कलर की साइकिल चाहिए अच्छा तो फिर आइए देख लीजिए आपको जो वैराइटी पसंद हो आप बता दीजिए अगर आप उससे अच्छा भी लेना चाहे तो आप ले सकती हैं हमारे पास नहीं है तो आप कुछ समय दीजिए हम मंगवा देते हैं बाहर से रेट देखिए अच्छी क्वाॅलटी के जो साइकिल आते हैं वो तो पाँच छः हज़ार से कम नहीं आते जो हीरो है एटलस है और एक्स्ट्रा है ये सब इतने में ही आते हैं और आपको थोड़ी बड़ी कुछ डिस्काउंट क्या मिलेगा क्योंकि अब आपको बड़ी साइकिल भी चाहिए आपका बच्चा पंद्रह साल का है तो मुश्किल है मिलना लेकिन अगर आप लेती हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा आपको हाँ सइकिल मिल जाएगा आप बताइए हम लेते हैं जो हीरो की कम्पनी है वहाँ से लेते हैं और वो ख़ुद से बन कर आई है बन कर आती है और आपको एक दम अच्छी क्वाॅलटी की सइकिल दी जाएगी लाते हैं दिल्ली से क्यों आपको वहाँ जाना है लेना है तो साइकिल लोगी कि वहाँ दिल्ली जाओगी देखिए वैसे तो साइकिल छः हज़ार की आती है अगर आप लेती हैं तो हम आपको डिस्काउंट कर के पाँच हज़ार में दे देंगे

है कितनी लेनी है

तो ले लीजिए